नमस्ते सर सर में सुनील बोल्ला ना हंजी सर तुसें गी में पुच्छना हा कि अगर बंदा जम्मू मतलब घूमन शूमन जाना होऐ केह्ड़ी जगह टूरिस्ट आट्रैक्शन केहड़ी जगह न सनाओ हां मिगी कोई देव स्थान बगैरा इयां सर अपना जम्मू रिजन अपना डोगरा रिजन जित्थै डोगरी जी जी सर जी सर जी जी जी सर मतलब अगर सर इत्थूं दा जाना होऐ सारी जगह बंदा इक दिन च घूमी औंदा सर सारी जगह है ना हां मतलब दस पंदरा दिन जम्मू सिटी जि'यां कि

ओह् चलो शुक्रिया सर धन्नवाद तुं'दा